हाँ हैलो सर जी सर नमस्ते बोलिए मैं बोल रहा हूँ गुड मौ जी बोलिए सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ हां सर पास हो गया या होने वाला था अच्छा किस्त आपका बहुत लम्बा आ रहा है सर बताइए क्या प्रॉब्लम है सर दो किस्त आ रही हैं सर आपने लोन कितने का लिया था तो सर आपने कितने महीने कितने समय की इ एम आई बनवाई थी मैं सर माफ़ी चाहूंगा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आप अपना नाम बता दीजिए क्या है जी और अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए सर जी बोलिए और हां जी सर

ओके सर वेट कीजिए सर

हाँ सर मैं जैसा कि यहाँ पे मैंने देख पा रहा हूँ की आपने छ महीने पहले ये लोन लिया था ठीक है सर चार लाख रूपये का तो आपको ये दुगना पड़ रहा है आपने कह रहे हैं सर लेकिन ये हमारी ब्रांच की यही सम की पॉलिसी है सर ये कि ये आप जैसे कि आप उस कार को आपने खरीदा है सर तो उस कार का इंश्योरेंस हो गया इसलिए आपका दुगना उसपे जा रहा है सर आपने सर मां मैं माफ़ी चाहता हूँ सर कि हमारे ऐक्ज़ेकटिव ने नहीं बताया आपको बट मैं आपको बता दे रहा हूँ सर कि आपने जो कार खरीदी उसकी पॉलिसी हो चुकी है यहाँ पे इस वजह से आपका जा रहा है अधिक ब्याज और अगर आप सर चाहें तो इसको बीच में कैंसल करवा सकते हैं और आप चाहें तो इसका पैसा वापस भी ले सकते हैं सर लेकिन कुछ समय बाद आप ऑफ़र दे सकते हैं तो क्या सर आप हाँ सर ये रिस्क रहेगा कि उसके बाद अगर कार को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप होते हैं हाँ सर वो दिक्कत तो है बट आप ऐसा चाहते हैं कि हमारी इनकम जो है वापस पैसा वापस आ जाए तो अब इसके अलावा कोई और सर उपाय नहीं है कार इंश्योरेंस सर इसलिए हमारे तरफ़ से करके दी गई है कि आपने हमारे तरफ़ से लोन लिया है इसलिए आपको कोई भी परेशानियां ना हों जेसे कोई दुर्घटना होती है सर तो आपको उस दुर्घटना का सामना न करना पड़े इस कारण हमने लोन का बनवा दिया था इंश्योरेंस नहीं सर नहीं सर हमारे

नहीं सर वो जो इंश्योरेंस है आपका प्राप्त सारा होगा बट आपको एक साथ होगा प्राप्त और जो आप इंश्योरेंस की बता रहे हैं सर जो हम जो भी आपने बोला कि हमें नहीं पता थी ये सब सर हमारे फ़ाइल्स में जो भी पेपर वर्क होता है उसमें सारी डिटेल लिखी होती हैं और आपने शायद हमें मेरे ख्याल से ध्यान नहीं दिया या आपको किसी ने बताया नहीं इस कारण वर्ष आप नहीं जान पाए ओके सर थैंक यू थैंक यू